हेल' औ औ हो औ आपेलाथ' दा किजिआव माबा फानो आरो आङो एकस' थाखा फानो किजिआव औ दे नांगौ बालाय सेरसे सुनानै दोनगोन आङो मौसुमिया औ दङ बारा बुरजा गैला मौसुमिया एसेल'सै मौसुमिया बारा नङा मौसुमिनिया बिदिनो सा माबासो फानो आरो मा होनो पनसास थाखासो फानो मौसुमिखौ ए मोनगोन मोननायालाय दङ दङ हो नासपुटिआ नासपुटिआथ' गैया नासपुटिखौ लानाय जायाखै आरो औ कमला ओंखारबाय ओंखार ओंखारहांबाय कमलाया ओंखारहांनायखाय कमलाया ओंखार किजि मानि आं माबासो फिथाइ हिसाबसो फानो आरो बिदिनो थाइबाजों एकस' थाखा फानो कमलाखौ किजि हिसाबथ' फानाय जाया आरो ए आंगुराबो दङ दंनायालाय दामा बेहा फआयाव प'नसास थाखा माबाया आंगुरा आंगुरा बारा बुरजा गैला लायनांसिगौसो थालिरा सिनसाम्पा थालिर सिनिसाम्पा थालिरा दङ जाबनैल'सै सिनसाम्पा थालिराबो बारा बुरजा गैला हो औ औ दे लांफैबानो जाबाय सुनानै दोनगोनां